हंजी ओह् बस बस बधिया बधिया तुस सनाओ तुस ठीक ओ

हां जी हां जी हां कुड़ी बड़ी खुश ऐ ते मुड़ा बी बड़ा शैल लग्गेआ ते हां अच्छा हां

अगले म्हीनै उप्पर दिक्खने आं सलाह् करने आं ओह् केह् होएआ निं ओह् जेह्ड़े मेरे सोह्रै दी डेथ होई दी हून ओह् गुजरी गे मेरे सोह्रे होर अजें म्हीना बी निं होए दा खबरै ते भी इन्ना शैल ते निं लगदा निं इन्ना तौले इ'यां हून कुड़ी ते इ'यां खुश ऐ घरैआह्ले बी बड़े खुश ते कन्नै थुहाड़ा बड़ा गै धन्नबाद भाई सारा कम्म ते तुसें कीता भाई इन्ना शैल रिश्ता जोड़ियै दित्ता ते अस ते ठीक ऐ न भाई ते दिक्खो हून फ्ही उ'ऐ होएआ कि बई म्हीना पैह्लें मेरे सोह्रे सोह्रा गुजरी गे ते हून भी हून ते निं करी सकने निं ते ते हां तुस समझी ते सकदे फ्ही इं'या थोह्ड़े हून खुशी दी गल्ल ते बड़ी ऐ भई हां

हां हून दिक्खो आं अगले म्हीनै हून द'ऊं त्रै म्हीने टप्पी गै जान ते खरा ऐ हून अगले म्हीनै दिक्खो हून अगले आवै दे जेह्ड़े म्हीने हून गर्मियां बी हैन बड़ियां धाम शाम बी करनी निं फ्ही शैल ते गर्मियें फ्ही तुसे ईं पता गै बड़ा स्यापा फ्ही अग्गें बरखा औनी फ्ही बरसांत आई जानी ते खरा आ भई केह् आखदे अक्तूबर नवंबर गै होऐ अक्तूबर म्हीने कुतै ते खरा ऐ एह् मुड़ा बी बई बाहर कम्म करदा ओह् सोचा दे होने मुड़ा आए दा होना भई होई जाह्ग हूने ते तुस जान देओ मुड़ा अस आपूं बी गल्ल करगे मुड़ा जंदा इसलै बाहर कम्म शम्म फ्ही दोबारै छुट्टी पर औंदा फ्ही करने आं की के हून गर्मियां ऐ ते तुस आपूं बी सनाओ गर्मियें ईं फ्ही दिक्खो निं भी किन्ना स्यापा पौंदा ते गर्मी होंदी इन्नी ते तां गरमियें ई इन्ने इन्ने रिश्तेदारी ते टब्बरदारी ते भी सारें औना ते फ्ही कुत्थै इक्कै इक्क कुड़ी साढ़ी ऐ हां ते हून धाम कन्नै करना देन फ्ही इ'यै सोचा दा हा अ'ऊं की बाई हून गर्मियां टप्पी लैन देओ ते फ्ही नुआढ़े बाद बरसांत ऐ ते बरसांती तुसें पता गै मुआ स्यापा फ्ही बरखें ते ते बरखा बी टप्पी जान ते फ्ही औंदा जिसलै फ्ही नवंबर कुतै अक्तूबर नेह् अक्तूबर नेह् करगे कोई कुतै ऐनीं हां निं कोई तौल ते निं है निं उ'ने ईं ओह् आक्खा दे न तौल शौल ते है निं तौल आह्ली गल्ल ते हां

दिक्खो आं हून करनी ते असें पैह्लें गै ही अगले म्हीने करी लैंदे हे बा ओह् फ्ही मेरे सोह्रा होर गुजरी गे निं फ्ही हून चंगा थोह्ड़े ना लग्गदा हून फ्ही किश टाईम होई गेआ ऐ हां

हां दुक्खै आह्ली गल्ल ते है चलो हून हा कुड़िये दी मम्मी बी निं ऐ घर ते उत्थै गै होंदी ऐहें हां ते चलो कोई निं हून रक्खगे गल्ल फ्ही करगे हां अस बी करगे गल्ल तुस बी करेओ कुतै ते सलाह् सलूह् करियै भी खरी ऐ ठीक ऐ निं हां कोई निं खरी भी खरी